हेल्ल' आङो गारि बुक खालामदोंमोन ना मा जोङो गाबोन सरलपारायाव थांगोन ओमफ्राय मानसिफोरा दसजनसो जागोन नोङो सारे सात्तासोआव फैबानो जाबाय